आरे हांव पावलें पावलें राव कितले जाले दोनशीं पन्नास रूपया आरेरे म्हाजे कडेन मोडचे ना कितें करूं फोन पे करूं कांय जी पे करूं पेमँट एप बी चलता तुजो राव हां करता